मिथिलाञ्चलमे सबसँ पैघ कला छै मधुबनी पेन्टिङ्ग ओहिके लेल मिथिलाञ्चल के नाम छै आओर एहिबेर मिथिला पेन्टिङ्गके नामो विश्व स्तरपर आओर मखानके टैग जे जी वी टी टैग भेटलै हँ तऽ मिथिला पेन्टिङ्गमे जेना छै मधुबनी पेन्टिङ्ग ओकरा मधुबनिओ पेन्टिङ्ग कहै छै मिथिला पेन्टिङ्ग मधुबनी पेन्टिङ्गमे जेना कोनो डिजाइन बनबै छै कपड़ापर कोनो आकृति बनेनाइ ओ बहुत सुन्दर लागै छै देखेमे व्यक्ति सबके ओ आकर्षको लागै छै देखैमे व्यक्ति सबके जे मतलब देखलथि तऽ मोन हँ जे नहि मिथिला पेन्टिङ्ग जान छै तऽ मिथिला पेन्टिङ्ग बहुत ओहिके लेल मिथिलाञ्चलमे जानलो जाइ छै आओर हुनकर नामो छै एहिके लेल विशिष्ट अछि जे जेना लोक साड़ीपर उकेरि देलथि पागपर मिथिला पेन्टिङ्ग उकेरि देलथि धोतीपर उकेरि देलथि ओ महिलासब अगर कोनो एहन विशेष अथी भेल पाबनितेहारमे पहिरलथि तऽ ओ नीक लागै छै जेना लोकके सम्मान कएल जाइ छै मिथिला पेन्टिङ्ग देलासँ लोक दै छै कोनो बाहरसँ विशिष्ट आदमी अएलथि दै छै जेना हमरसबके दरभङ्गा जिलामे माननीय प्रधानमन्त्री मोदी अएलखिन तऽ हुनका गोपालजी ठाकुर जे सांसद एखुनका दरभङ्गाके छथिन से हुनका मिथिला पेन्टिङ्ग आओर मखानके माला द्वारा सम्मानित केलकनि जे मिथिलाके पहचान छै आओर पेन्टिङ्ग जेना हस्तशिल्प छै कला हस्तकला जेना छै मिथिलाञ्चलमे महिलासब देवउठान एगो पाबनि होइ छै ओहिमे तरह तरहके अहिपन बनबै छथि करौछ जे मतलब मिथिलाञ्चलमे भाषा छै अलग अलग चीजके सब डिजाइनके बनबै छथि ओहिमे कलाके अपन प्रदर्शन करै छथिन आओर शिल्पकला भेलै जेना कोनो देबालपर उकेरि देनै किछुके फोटो चित्रके कपड़ापर उकेरि देनाइ इएहसब मिथिलाके विशिष्ट बनबै छै